नवजात शिशु को हम साफ रखने के लिए उन्हें स्वच्छ बेडशीट पर सुलाते हैं उनके लिए हम डेटोल को यूज़ करते हैं उनके कपड़े हम डेटोल में धुलते हैं और उन्हें हम स्वच्छ जगह पर रखते हैं हम जिस घर में पोछा लगाते है उस घर में डेटोल लई जल का यूज़ करते हैं कि अगर बच्चा कुछ नीचे गिर गई चीजों को अगर खा ले तो उसको उस चीज से कोई इन्फेक्शन न हो इस बारे में हमें अनेक सी बातों को ध्यान रखना पड़ता है अगर बच्चा आधा एक घंटे से आगर गीले इसमें है तो उसको चेंज करना पड़ता है उसके डाईपर का खास खास ख्याल रखना पड़ता है जिससे कि बच्चे को कोई प्रकार की परेशानी न हो और बच्चे को हमें रोज उसके स्वास्थ्य के लिए उसे अनेक चीज अनेक सी चीजों को उनको खिलाने पीलाने मे पोषक तत्व देना पड़ता है जिससे कि नवजात शिशु हेल्दी रहे और उनका स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहें कई बातों के कारण हमें बच्चों को ऐसे माहौल में रखना पड़ता है जिससे कि उन्हें कोई प्रकार की एलर्जी न हो किसी प्रकार का कोई परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े इसलिए हमें बच्चों को अच्छे से अच्छा माहौल देना पड़ता है